हमसब गाँव घरमे रहै छी एहिठाम देखै छियै जे ठिकेदार सब आयल किसान सब नया सऽ नया आ पुरान सऽ पुरान गाछ बेच देलक जाहि सऽ की गाँव घरके हरियाली खत्म भेल जाइ छै तऽ सरकार सऽ हमसब इएह अनुरोध करबनि वन बिभागके इएह अनुरोध करबनि जे सरकार एहि पर समय पर ध्यान देथिन आओर नया नया पेड़ पौधाके स्थापना करथिन आओर व्यवस्था करथिन जाहि सऽ की किसान सब हरियाली गाछ के नहि काटैथ सुखएल गाछके कटथिन आओर हरियाली गाछके नहि कटथिन दूर दूर सऽ पर्यटक सब अबैया गङ्गाजी कमलाजी हमरा सबके गाँवमे दू दू टा नदी बहै छै तऽ पर्यटक सबसे इहए अनुरोध करबनि जे ओ सब कचरा बला बोतल गङ्गाजीमे नहि फेकथिन आओर कचरा नहि लगबथिन जाहि सऽ की हमरा सबके हरियाली पर असर पड़ए